गीत हमसभ गावै छियै जेनाकि मुंडन भेलै विवाह भेलै भगति अष्टज्याम भेलै ओहिसभ मे जे गीत गाबै छै होरनके माइके द्वारा होरन मे तऽ ओ नीक सुनैमे नीक लागै छै आओर बहुत सुन्दर लागै छै कियाकि जखन भगति होइ छै तऽ भगतिके गीत गाओत ओ नीक लागल विवाह मे विवाह के गीत गाबै छै तऽ ओ सब नीक लागल कियाकि सब के अपन अपन समय होइ छै आओर मौसम होइ छै ओ मौसम जेना विवाह के मौसम होइ छै ओहि मौसम मे विवाह के गीत गाबै छै तऽ ओ नीक लागै छै एहिना अष्टज्याम होइ छै अष्टज्याम भेलै तऽ ओहिमे नीक लागै छै ओकर गीत